हरिओ ओम रेशम मां हाणे हिकु नओं आइडियाम ॿुधायां पहिरियों लॻाईंदी हुयमि भाॼीनि जा बिज विझंदी हुयमि मटी में टमाटा विधा वाङण विधा पर छा ॾिठो की हुननि जे करे कूआ पिया अचनि उहो हिकदमि बंदि करे छॾियो भाॼियूं लॻाईंण हाणे शुरू कया आहिनि हीअ तुलसी जा पौधा ग्रो करण तुलसी जा बिज विज विझंदी आहियां पोइ तुलसियूं ठाहे करे नंढियूं नंढियूं ठूंडियूं वठी ईंदी आहियां ॻारी मिटी भरे करे तुलसियूं नंढियूं लॻाए करे पाड़े ओड़े में वेठी विराहियां थी तुलसी कई आहे वरी ब्रह्म कमल अ ग्रो कयो आहे ब्रह्म कमल बि घणा ई निकिता अथव ऐं ॾाढो अ उ मन ख़ुशि थो थी वञे ब्रह्म कमल जॾहिं निकिरनि था न त हूअ हिकु ॾींहुं लाइ निकिरींदा आहिनि पोइ माण्हुनि खे सॾंदी आहियां की अचो ॾिसो ब्रह्म कमल जो पौधो आ वरी मूंखे भाॼियूं त असूल न विझंदी आहियां पर गुलनि में छा कया गुलनि में हाणे गुलाब जा गुल विझण शुरू कया आहिनि गुलाब जा गुल बि गुलाबी आया आहिनि ॻारा आया आहिनि अछा आया आहिनि अचि कॾहिं अचि ऐं खणी वञ मुंहिंजे घरो पौधो सभिनीनि खे विरहाए तू बि हा हरिओम वरी ॻाल्हायूं था